मेरे आलावा बागवानी में मेरे पिताजी का भी काफ़ी शौक रहता है और उनका जो बागवानी करने का तरीका है काफ़ी बेहतर है क्योंकि वो जो करते हैं बिल्कुल सही समय पे कब उसे उनको ये सारा मालूम रहता है जो कब किस समय जो है सो पौधा तैयार होगा और पौधा को कैसे विकास किया जाए और कब निकौनी हो कब खाद परे कब पानी परे सारा उनको जानकारी रहता है और उनका मेरे से काफ़ी बेहतर शौक रहता है और उन्हीं से मैं सीखा हूँ और उनसे ही सीख के मैं भी लगाना चालू किया हूँ मेरे अलावा मेरे पिताजी के साथ जो है सो और मेरे घर के सदस्य कुछ हैं वो भी लगे रहते हैं और खेती में काफ़ी समय से उचित से मार्गदर्शन दे दे करके और वो उनका जो है काम करने का करने का तरीका ही बहुत ही अलग है और बेहतर ढंग से वो करते हैं और उनके साथ साथ लगे रहते हैं मेरे घर के और सदस्य क्योंकि खेती कराना जो है बागवानी कराना उनका काफ़ी शौक है और बागवानी से वो शौकीन शौक से बागवानी करते हैं इतना अच्छा जो लगता है कि हाँ मनमोहक दृश्य बागवानी उनका जो हाथ का किया हुआ तो लगता है मनमोहक दृश्य दिखता है और बहुत ही अच्छा उनका बागवानी रहता है बागवानी में सबसे बड़ी बात है उनका जो सही समय पे सही मात्रा में कितना चीज कैसे पड़ेगा और किस तरीके से पड़ेगा जो चीज को कोई वो छींटने से वो स्प्रे करने से ज़्यादा फ़ायदा हो तो स्प्रे कराते हैं जो जितना मतलब बागवानी में जो सही सही मात्रा में देना हो तो बागवानी में वो देते हैं और वो सही समय पे सारा सिस्टम को लांच करके और बागवानी उचित समय पे तैयार करते हैं और बागवानी देखने में भी बहुत सुंदर एकदम सुंदर अच्छा और लगता है जो हाँ उनका बागवानी इसलिए काफ़ी बेहतर और शौक भी काफ़ी अच्छे से रखते हैं और बेहतर है